हाँ जी सर बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं

हाँ जी सर बोलिए जी सर हाँ जी हो सकती है अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए आपको कब चाहिए दो दिन बाद सर फ़िलहाल तो लगभग दो हफ्ते तक हमारे पास गाड़ी का स्टॉक नहीं है सभी गाड़ियाँ बुकड है ऑलरेडी इसलिए दो दिन तो नहीं हो सकता सर सर जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ वैसे आप ये बताइए कितना दूरी है इसकी आपकी आपके लोकेशन से ओमकारेश्वर मंदिर की जी सर डिस्टेंस काफ़ी है तो इसमें समय तो लगेगा सर मेरे हिसाब से इसकी यात्रा में आपको लगभग तीन दिन तो लगेंगे सर जी सर तीन दिन में हो जाएगा क्योंकि ड्राइवर अकेला रहेगा ना क्योंकि ड्राइवर अकेला रहेगा ना सेवन सीटर गाड़ी जी सर सेवेन सीटर अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए रेंट आपका अभी डिस्कस करना चाहते हो वैसे डिस्टेंस काफ़ी है इसी के चलते इसका रेंट आपको पड़ेगा पच्चीस हज़ार रुपए का जी सर किलोमीटर के हिसाब से नहीं चलता सर हमारा एक साथ ही होता है इसके अलावा जो भी टोल वगैरह होंगे वो आपके होंगे सर जी सर आपका होगा जी सर आप जैसा पैसा देंगे आपको वो चीज़ मिलेगी बढ़िया चीज़ मिलेंगी आपको आप बताइए आपको क्या चहिए इनोवा हो जाएगी सर अवेलेबल है हमारे पास जी सर इन्नोवा का रेंट आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि उसका माइलेज थोड़ा कम है सर फिर आपको पाँच हजार रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे अपने बजट में कमाबेसी तो सर क्या ही हो सकती है ये तो फिक्स ही रहता है बाकी हम देखेंगे कोशिश करेंगे जो भी बन पड़ेगा हम से वो करेंगे अरे ऑफिस हमारी भरतपुर जिले में है सर मेन भरतपुर में ऑफिस टाइमिंग में आप कभी भी आ जाइए टाइमिंग हमारी सुबह आठ बजे से शाम के नौ बजे तक रहती है सर जी सर आप कल आ सकते हो बिलकुल ठीक है